सिंधी में हिकु कहावत थींदी आहे जीअं खाई वठु खाई वठु जेसि ताईं औलद थींदई पाई वठ पाई वठ जेस ताईं नूंअं ईंदई त घणई हेड़ा पहाका आहिनि हेड़ियूं ॻालियूं आहिन जो पाण सिंधी में लॻाईंदा आयूं ऐं सिंधी में चयूं ता त उन सेन्टेन्स हुन वाक्यन खे चवण खां मतिलब केरु सम्झी कोन थो सघे सिंधी ॻाल्हाइणु हिक ॿिए जी भाषा ख़ुदि सीक्रेट भाषा थी वई आहे साम्हूं वारे खे उन ई ॼाण थींदी कोन त सिंधी भाषा जो बि हिकु अभिमान आहे अभिमान जो कारण छा आहे की पाण जो ॻाल्हाइण था उहो साम्हूं वारो कोन थो सम्झे औरि सिंधी जो वाक्य आहे उहो चवण में सुठो थो लॻे केॾी महिल केॾी मल डायलॉग ॾियणो आहे या कुझु चवणो आहे उन हिसाब सां त उहो आहे ॾाढो सुठो वाक्य खाई वठु खाई वठु जेसि ताईं औलाद थींदई पाई वठु जेस तक ईंदई